न'खरनि हिनजावफोरा ना हमनायाव माखासे आगजुफोरखौ लानानै हेफाजाब होयो बेफोर आगजुफोरा जाहैबाय

जोङो ना लाग्रा बाल्टिं बा जेखाय खबाइ बेखौ लानानै हेफाजाब होयो आरो गोबां हिनजावफोरा बिदिनो जेखायखौ लानानै बा मुसारिखौ लानानै

बेबायदि मुवाफोरखौ बानायनानै जेखाय खबाय बायदि मुवाफोरखौ बानायनानै ना हमो

बिसोरो लैथोआवहाय नाफोरखौ हमा मानोना लैथोआव ना हमनो थाखाय बुहुत साहसनि गोनांथि दङ' आरो लैथो होनना बुङोब्ला लैथोआ मोनसे गोथौ गिदिर बेनिखायनो बेवहाय ना हमनांगौआ गोरलै नङा बेनिखायनो हिनजावफोरा लैथोआवहाय ना हमा आरो बिसोरो बिदिनो दैसा एबा बिलो जाम्फैफ्रावनो माखासे नाफोरखौहाय गावसोर मुवा बानायनाय जेखाइ खबायफोरजोंनो नाखौ हमनाय जायो